जि'यां के में तुसें गी प'ञें इंटरनैशनल जेह्कियां न उं'दी सिटी दे नांऽ सनागा हांगकांग ऐ दुबई ऐ लंदन ऐ पैरिस ऐ न्यू यार्क ऐ